हाँ मैं पाँच नंबर बोल सकता हूँ एक हज़ार बारह तीन हज़ार सात सौ बयासी दस हज़ार तीन सौ बासठ पच्चीस हज़ार नौ सौ बयालीस पचहत्तर हज़ार तीन सौ